جی ہیلو کون جی جی بولیے ادھر جی دہلی میں شاہین باغ

دیکھیے اب فوٹو کتنا ہوگا اس حساب سے اور ٹائمنگ بھی دیکھنا پڑے گا ٹائمنگ کتنا ہوتا ہے تو فوٹو ٹائمنگ اگر زیادہ دیر تک زیادہ دیر تک ٹائم لگ سکتا ہے فوٹو کے حساب سے بھی ٹائم لگ سکتا ہے جیسے ایک ایک ایک فوٹو میں لگ بھگ پچاس روپئے پڑ جائے گا تو جی دولہا اور دلہن کی زیادہ تر فوٹو نہیں زیادہ تر چانس ہے کہ میں خود جاؤں گا لیکن اگر میں نہ جا پاؤں تو ہو سکتا ہے کوئی اور بھی جائے میرا آدمی میں سے کوئی جی میں تو بس میں تو بتا ہی دوں گا لیکن اگر آپ بھی تھوڑا بتا دیے کوئی جائے تو اور لوکیشن لوکیشن کیا ہے آپ کا او بٹلہ ہاؤس میں ہی ہے ہاں ویڈیو بھی ہے جی ویڈیو کتنا کتنا ہونا چاہیے مطلب منٹ وغیرہ ہاں کوائلٹی بہتر رہے گا ان ہاں اس کا تو چارج زیادہ پڑ جائے گا ویڈیو کا

لگ بھگ دو ہزار

ہاں اس کا دقت نہیں ہوگا کوئی سب کچھ اچھے سے کلیئرلی ہوگا سب ایک دم اوکے اوکے شکریہ